مقامی ثقافت اور برادری پر سماجی اور اخلاقی مسائل کے متعلق اس مذہب کی تعلیمات یعنی کہ کوئی بھی مذہب جو مذہب دہلی میں پائے جاتے ہیں ان کی ان کا سماج اور اخلاق جو ہے اُن کا اُن کے اخلاق مقامی ثقافت اور برادری پر اِس طرح سے اثرانداز ہوتے ہیں کہ اُن مذہب کے ماننے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کے ساتھ خوش فہمی سے اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں اور اُن کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں اُن کے دکھ درد میں کام آتے ہیں اُن کے پریشانیوں کو حل کرتے ہیں اُن کے مسائل کو حل کرتے ہیں تو اِس طرح سے اُن کے اخلاق اور اُن کا ملنسار رویہ جو ہے مقامی ثقافت اور برادری پر اثرانداز ہوتے ہیں